ہیلو آپ عالم فش شاپ سے بات کر رہی ہیں جی مجھے سرمئی مچھلی کے ایک ریٹ پوچھنے تھے مجھے ایک کلو چائیے اچھا میری دوست نے آپ کی شاپ کے بارے میں بتایا تھا تو میرے بھائی کا کل ریسیپشن ہے اور مجھے اس میں ایک قریب ڈیڑھ سو کلو چاہیے فش بالکل فریش ہونی چاہیے ہم بس ٹرائل کے لیے آج ایک کلو لے رہے ہیں

جی جی کل اصل میں میرے بھائی کا ریسیپشن ہے تو مجھے اس میں چاہیے تھی لیکن فش بالکل فریش ہی ہونی چاہیے اور مجھے فی الحال کے لیے ایک کلو دے دیجیے گا جی میں امید کرتی ہوں آپ کی مچھلی ہماری سب مہمانوں کو پسند آئے آپ اور بتائیں گی اور کون کون سی مچھلیاں ہیں آپ کے پاس

جی میں کل آتی ہوں میں کل وزٹ کرتی ہوں آپ کی شاپ پہ فی الحال مجھے ایک ہی کے جی چاہیے اللہ حافظ شکریہ